हँ हँ ओएह बोलै छियै हँ हँ ओएह सँ बोलै छियै ओएह से नहि कैसे लेले छी सए रुपैआ लै छियै सए रुपैआ लै छियै हँ हँ हँ

दाढ़ी बनबैके दाढ़ी बनबैके कतेक लै छियै दाढ़ी बनबैके जेहन अथी कटिन कटेबै ओहन रूपा देबै तऽ तऽ हर तरहके ने कटिन होइ छै हँ

जेतनामे जे हमरा पोसैतै ओतने ने लेबै

कतेक कम करबै बहुत छै सए रुपयामे बहुत पॉंच रुपैआ कम कैरि देबै ओहिसे कम थोड़े होतै

लैए लए पड़तै हँ बढ़िआँ छै तऽ बढ़िआँ नहि छै तऽ खराब छै ठीक छै ठीक छै

नहि ने होइ छै ओतना

दुनूमे कहि ने देलहुॅं कि जे पँच पँच रुपैआ कम होतै ओहिसे फाजिल ओहिसे कममे नहि होतै

तब देखि लियनि तब देखि लियैन कोइ कुछ कैर के कोइ भी काम करै छै फैदे के लिए नऽ जबतक दू गो रूपा नै बचतै तबतक कोनो काम कैसे कैर सकै छी